ہاں ہیلو کسٹمبر کیئر ہم نے جو آپ سے جینس کا ایک پیس لیا تھا وہ ہم نے جس کے لیے لیا تھا اس کو مطلب اٹ نہیں رہا ہے اور کلر بھی پسند نہیں ہے تو پلیز آپ نے جس کے ہاتھ ہمیں دینے کے لیے بھیجے تھے انہیں کو بھیجیے اور کہیے کہ لے جائے اور اگر کسی کو بھی اٹ جاتا یا کلر پسند آ جاتی تو ہم لے لیتے پر کسی کو بھی نہ ہی کلر پسند ہے اور نہ ہی اٹ رہا ہے تو اسی لیے ہم گھمانا چاہتے ہیں اور ہم میں نے سب میں جب موبائل سے آن لائن بکنگ کر رہی تھی تو میں سونچی کہ موبائل پر تو بہت اچھا لگا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسے حقیقت میں چھوٹا ہو جائے گا یا کلر اچھا نہیں لگے گا تو اسی لیے میں جب سامنے دیکھی تو مطلب جس کے لیے لی تھی اس کو اٹا بھی نہیں اور کلر بھی پسند نہیں آیا تو اسی لیے آپ نے جن کو ہمیں دینے کے لیے بھیجے تھے انہیں کو بھیج دیجیے کہ آ کر اور واپس لے جائیں اس لیے کہ کسی کو بھی نہ ہی کلر اچھا لگ رہا ہے اور نہ ہی اٹا